फावथिना होन्दों ना लांदां गान बे लांदां गानखौ आङो गोदोआव उन्दैआव नुदोंमोन नुनाया मोनसे जोंनि खाथियाव थारमाने फुजा जायोमोन आरो बे फुजा समाव थारमाने मोनसे लांदां गान लानदां गान माने खुला गान बे खुला गानखौ जोङो नुदोंमोन नुनायालाय बे खुला गानआव थारमाने गासैबो बोराइ बेन्थ गथ' गथाइ बोराइ बेन्थ गथ' गथाइ गासिबो नायनो हानाय बायदि बे लांदां गानआव जेनेबा बयबो नुलायनाय बायदि ओरैनो लांदां गान देखायनाय जायगाया जाहैबाय एसे पार्टेसन खालामो आरो जेजों पार्टेसन खालामनानै पार्टेसन खालामनानै बेहायसो मेथाइ फावथिनाजों देखायनाय जायो बे मेथाइ फावथिनायाव जेनेबा सोरनिबा मोजां मोनलायनाय बा मोनसे हिस्ट'रि लानानै बबेबा बायदियाव देखायनाय जायो बेनि उनाव आरो खायसे बायदिया बे लांदां गानआवनो खायसे बायदिया जेनेबा राजा महाराजानि मोनसे हिस्ट'रि स्ट'रि लानानै देखायनाय जायो बेखौ नुदोंमोन आरो आङो बेनो बेखिनियानो